اسٹریمنگ اور ویڈیو مواد کی تخلیق نے کھیل کو بہت زیادہ پربھاوت کیا ہے جو آج کل کے بچے ہیں وہ موبائل پر انسٹاگرام پر ویڈیو بنانا پسند کرتے ہیں اُن پر وہ ایکٹنگ کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں اور بہت جتنے بھی بچے ہیں آج کل کے اُن کا سارا دھیان پڑھائی لکھائی کھیل سب سے ہٹ کر بس ویڈیو بنانے پر لگا رہتا ہے اسٹریمنگ پر لگا رہتا ہے کہ کیسے وہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائیں اچھے ویڈیو بنائیں اور اچھا پرفارمینس کریں اچھی ایکٹنگ کریں اچھا ڈرامہ کریں اور کیسے زیادہ سے زیادہ لائک کمائیں ویوز کمائیں تو آج کل کے بچوں کے دِماغ میں یہ اسٹریمنگ اور ویڈیو مواد کی جو وہ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جو چاہت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کھیل سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ جب اِنہیں فری ٹائم ملتا ہے جب یہ فری ہوتے ہیں یہ اپنے اور فری ٹائم کیا یہ اپنے پڑھائی لکھائی کے جو ٹائم ہوتا ہے اُس کو بھی چھوڑ کر یہ اسٹریمنگ اور ویڈیو مواد میں لگے ہوئے ہیں اور یہ اب باہر کھیلنا پسند نہیں کرتے کرکٹ کھیلنا پسند نہیں کرتے باہر جانا پسند نہیں کرتے اور دوسرے جو گیمس ہیں ورزش کرنا نہیں پسند کے دوڑنا بھاگنا پسند نہیں کرتے یہ جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ کرنا پسند نہیں کرتے اور اِنہیں سب سے زیادہ مزہ بس اسٹریمنگ میں آتا ہے ویڈیو مواد اِن کی تخلیق میں آتا ہے ہر چیز میں آتا ہے اِن اِس اِس چیزوں میں کھیل کو بہت زیادہ پربھاوت کیا ہے آج کل کے بچے بالکل نہیں کھیلتے بس ہمیشہ ویڈیوز بنانے میں لگے رہتے ہیں ہمیشہ انٹرنیٹ یوز کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے وہ زیادہ سے زیادہ ویوز کمائیں کیسے وہ زیادہ سے زیادہ لائک کمائیں اور فیمس ہو جائیں بہت سارے ایسے بچے ہیں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ہر ٹائم بس اسٹریمنگ اور ویڈیو بنانے میں لگے رہتے ہیں تو ہمیں اُن پر دھیان دینا چاہیے اُن کو انٹرنیٹ سے اُن کو موبائل سے تھوڑا سا دور رکھنا چاہیے یہ سب ہماری ذمہ داری ہے کہ اُنہیں کھیل کھیلنے کے لیے پربھاوت کرنا چاہیے اُنہیں کھیل کھیلنے کے لیے بھیجنا چاہیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بہت ضروری ہے لیکن آج کل کے بچے کھیل کو چھوڑ کر موبائل پر ویڈیو بنانے میں لگے ہوئے ہیں اسٹریمنگ میں لگے ہوئے ہیں ہمیں اِس پر دھیان دینا چاہیے